हेल' नआवनो दं ना आंबो नआवनो दं दे माफोर एप्लाइफोर खालामदों नामा खबरा दंथयो माबाफोर एप्लाइफोर खालामदोंमोन नामा बबेयाव ए दे दे खालामदोंमोन खालामनायालाय जाहाथे बबाफोर थांगोन नामा होनबालाय आंबो बिदिनो आंहाबो बे बायदिनो फरायया गोब्राब जादों फरायगासिनो ना दे आंना फरायनाया

आं गैया मोन्थआखै नाजागासिनोसो दं एप्लाइसो बानायगासिनो दं पुलिसाव हराखै ए रानिंफोर बानाय गासिनो ना एडमिटखौथ' ए ए एडमिट होथआखै होनबा ना बिजाबफोर बायदों नामा ग्रेड ट्रि ग्रेड परफोरनि ए आदसा बिदि आंहा बायथआखैनो र बानांसिगोन बानाय नांगोन बानायालाय बाथआखै र आंबो बायनांगोन फरायथआखै बायनांगोन नायनांसिगोन र बायनांसिगोन दायोफोर गावहा हाजोबाय खोमा नाबाथानायखाय गोबाव जाबाय ना नोंहा सिगां नायबाय ना नाखाजोबाय खोमान ना नआव दं ना आंबो नआव दंथयो दे फरायखैमोन दां लाइनावनो दंथयो र मोनथआखै साख्रि बाख्रि नाजागासै दे होनबा